जिद' नभेम्बर नैजौ जिदाइन बा सेप्तेम्बर नैरोजा गु जिस्नि डिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिदाइन जुन नैरोजा जिगु द' जुन नैरोजा जिथाम